ہیلو جی سر بولیے جی مل جائے گی ساں مریزا مل جائے گ آپ کو کتنا چاہیے جی مل جائے گی آپ کو کب چاہیے تھا بالکل ایک دم فریش ملے گی سر سر جی آ کے سامنے بنا کے دیں گے جی مظفر نگر شاپ سے

ایک دم بہترین فریش مل گی آپ کو آئیے آپ تشریف لائے آئیے بالکل فریش ملے گی آپ ٹھیک ہے سر ٹھیک ٹھیک ہے آئیے آپ تشریف لائیے اوکے سر